पेंटिंग में दिलचस्पी रखण सां चाहे उहा भारतीय हुजे चाहे एब्स्ट्रैक्ट हुजे माण्हुनि खे आनंदु मिलंदो आहे ऐं पेंटिंग चाहे ब्रुश जी हुजे चाहे पाणीअ जी हुजे पाणी जे रंगनि जी हुजे चाहे तेल जे रंगण जी हुजे चाहे कपिड़े ते रंगण वारा पेंट हुजनि सभिनीनि में जॾहिं उहो रंग बिरंगी शयूं ठाहे थो त उन खे लॻे थो त उहो काई सुठी शइ ठाहे रखे रहियो आहे पर उन खे इहो बि मञिणो पवंदो आहे त इन जे पुठियां को दैवीय शक्ति कमु करे रही आहे ऐं जॾहिं उहा पेंटिंग तयारु थींदी आहे त उहो पाण सोचींदो आहे हीअ मां कीअं ठाहे वरिती मूं में त कोई अहिड़ी शक्ति कोन हुई पर मां सम्झा थो इन जे पुठियां ईश्वर जी दिव्य शक्ति लॻी हूंदी आहे ऐं माण्हू इन में पाण खे चङी तरह सां मुंझाए छॾंदा आहिनि ऐं विझाए छॾंदा आहिनि जंहिं तरह उन्हनि खे आनंद जो अनुभव थिए थो उन्हनि खे मज़ो अचे थो ऐं उहे पंहिंजी एब्स्ट्रैक्ट हुजे चाहे भारतीय पेंटिंग हुजे उन में पाण खे चङी तरह सां ॿुॾाए छॾंदा आहिनि ऐं ॿुॾाए छॾंदा आहिनि